तर महेशबाब म्हाका सांगात तुमी व्हड प्रमाणान कुळागर बागायती कितलीं वर्सां जालीं आतां करता आनी तेतून तुमच्या कुळागरान खूब तरेचीं झाडां पेडां खूब सुपारी आनी पोफळी अशे खूब तरेचे झाडां तुमी रोयतात सो तुमी तुमची कुळागर आसा तें तुमचो एक छंद म्हणून करता काय तुमी ती एक तुमचो वेपार किंवा धंदो वेवसाय म्हणून करता कुळागर शेत भाट हेजी म्हाका ल्हानपणा पासून आवड आमचें हें शेत भाट जें आसा तें पारंपारीक आज्या पणज्या पासून येयल्लें तेका लागोन ल्हान आसतना पासून फॅमिली बरोबर कुळागरांत काम करप आनी तितूंतल्यो बारीक सारीक गजाली झाड कशें रोंवप ह्यो सगल्यो गजाली म्हाका कळत गेल्यो आनी हळुहळू तितूंत म्हाका हें इंटरेस्ट येवपा लागलो व्हड जाता तशें तशें तितूंतल्यो टॅक्नीकल गजाली कळपाक लागल्यो आनी तितूंत मागीर म्हजो एक विचार की नोकरी करची पेक्षा स्वताचो धंदो जो आसा तेका चड प्राधान्य दिवप प्रायोरिटी दिवप आपल्या धंद्याचो आपूण मालक जशे म्हणटात की उत्तम शेती मध्यम वेपार कनिश्ट नोकरी आनी तेच पद्दतीन शेती बागायती हेजो एक संस्कार म्हाजेर रुजत गेलो आनी तशें पयलें जाल्यार शेतींतल्यान बागायतींतल्यान आमी नवीन किदें तरी तयार करता निर्माण करता आनी बाकीचे जे प्रोडक्ट्स आमी वापरता ते सगळे शेतीच्या मुळे तयार जाल्ले फॅक्ट्रीन तयार जाल्ले प्रोडक्ट हे सेकेंडरी आसता आनी त्या खातीर शेती बागायती ही म्हाका मुळा पासून आवडटा आनी दुसरी गजाल तो वेवसाय म्हणूनय हांव करतां जितूंतल्यान इनकम म्हजे आदर बागायती शेती कोणे केलीच ना जाल्यार मागीर आमचें पोट कशें भरतलें हो प्रश्न आसा आनी तेका लागोन हितून दोनय आसा म्हाका आवडय आसा आनी तो वेवसायूय म्हणुनूय हांव तें करतां